नमस्कार आं हांव एक पर्यटक आसा आनी म्हाका एक हाजें बद्दल घरची एका हाजें बद्दल एक प्रसाद घेवपाचो आसा तुमी भट माम उलयतात आं हां खंयचे देवळाचे आं हां तुमचे देवळांत प्रसाद बी केन्ना लायतात आं हां हां कितले टायमार भट माम आं हां हां हांव

हांव तशें जाल्यार ह्या आयताराक येवूंक शकतलो तुमच्या देवळांत प्रसादा निमतान आं हां हां एक तुमी नांव तुमी म्हाजें नांव बरोवन दवरात थंय म्हजें नांव आसा गोविंद लोलयेकर हांव पैंगिणी हांगा रावता म्हटगीच कितलो टायमार येवपाचें तें मातशें सांगल्यार बरें जातलें केन्ना सांगतलें स भट माम आं ओके हांव चारांक पावूंक शकता आयतारचें आं ओके ओके

मातशें बरोवन घेतले आं आं एट टू जिरो एट थ्री नायन एट सिक्स डबल नायन गोविंद लोलयेकर थँक्यू धन्यवाद